में तुसेंगी जि'यां सनान्ना कि में तुसेंगी सनाया कि पिछले दिन अस गेदे हे इक प्हाड़ी दे इक प्हाड़ी दे उत्थै मु उत्थै गेदे हे बड़ा गंद पेदा बड़ा मतलब बड़ा गंद पाए दा बंदे होर बी जंदे बड़े पर गंद पाइयै औंदे में तुसेंगी इ'यै सनान्ना के कि तुस जित्थै बी गेदे न कुतै कोई कोई बी जगहा उत्थै गेदे न तां उत्थै केह् करना ऐ इक साफ सफाई रक्खनी उत्थै गंद निं पाना जो बी तुसें समान लेते दा ऐ तां ओह् तां जां उसी जलाई ओड़ो ते जां फ्ही उसी दब्बी ओड़े उसी मतलब गत्ता गुत्तू कड्ढियै उसी दब्बी ओड़ो कि के उस जगह् उत्थै बड़ा मतलब इक क्लीन जगह् होंदी साफ सुथरी जगह् होंदी उत्थै जाने दा मन करदा इक साफ जगह होंदी तांइयै जाने दा मन करदा अच्छा म्हौल होंदा अच्छा मतलब अच्छी ओह् ऑक्सीजन थ्होंदी इसी हवा थ्होंदी उत्थै तां जंदे अस कि के एह् नेईं कि गंदगी पान नेईं जाना चाहिदा उत्थै गंदगी नेईं पाना चाहिदी उत्थै जो बी गेदा जेह्का बी जि'यां बड़ी बड़ियां अच्छियां अच्छियां जगह् न उत्थै बड़े सारे लोक जंदे न तां ओह् केह् करदे गंद पाई ओड़दे ओह् केह् करदे वेस्ट मटीरियल जेह्का जेह्का गंद गुंद होंदा उसी उत्थै गै छोड़ी औंदे ओह् नेईं करना उत्थै जां ते उसी जलाई ओड़ना जेह्का इनवायरमैंट ऐ साढ़ा एह् गंदा होई जंदा इसी जलाई ओड़ना जां फ्ही इसी दब्बी ओड़ो खराब करग में इ'यै तुसेंगी सनान्ना जि'यां अस गेदे हे उत्थै बड़ा गंद पेदा हा प्लास्टिक प्लुस्टिक पेदा हा उत्थै माल बच्छा बी जंदे उत्थै बंदे जंदे घा घास घा घा घू चराने गी जंदे तां उसी खंदे ओह् प्लास्टिक खाना इं'दे कन्नै बड़ा नुकसान होंदा उमर रैंह्दे अस इ'यै रक्खना कि जेह्का बी समान असें लेते दा होंदा ओह् नेईं ओह् नेईं करना ओह् उत्थै छोड़ना नेईं असें गंद बी नेईं पाना उत्थै उसी जगह् गी साफ सफाई रक्खना तां कि साढ़ा इ'यै कम्म बड़े बड़े लोक औन उत्थै जगह् मश्हूर होए ते उत्थै गंद बी नेईं पेदा होए तां साफ सफाई होग तांइयै औना जेकर तुस उत्थै गंद पान गे तां कुसै नि औना उत्थै बड़ा नुकसान गंद कन्नै साढ़ा जेह्का गंद होना इनवायरमैंट होई जाना ओह् गंद जेहा होई जाना अलग होई जाना उत्थै साफ सफाई रक्खनी तुसें इ'यै में इ'यै सनान्ना कि तुसें जित्थै बी जाना तुसें साफ सफाई दा पूरा ध्यान रक्खना पूरा उसी ओह् करना जि'यां कि